आतां बाजार म्हणले की हांगा आमचे आयताराक चडसो बाजार आसतात सो तो म्हणल्यार एक कॅपें भरता आनी एक सावड्ड्या सो केपेचो बाजार आसता तो चडसो हाफडे आसता म्हणल्यार सकाळच्या मायत्याकच आसतात ती सकाळचे मायत्याक पयसल्यान पिल्ला मागीर कावऱ्यां मागीर त्या सायडीच्यान चडशे मागीर त्या सायडीच्यान चडश्यो अश्यो बायलो बाजार घेवन येता सकाळचे चडशे अशें तेंचे घरांतले म्हणल्यार अशें ती मिरसांगो पिकयतात मागीर कसली भाजी गांवटी भाजी खूब तरेची भाजी आसतात मागीर सोलां आनी कितें अशें ती सान्न बी अशें विरा पासून तयार करतात ती अशी बाजाराक विकपाक हाडटात मागीर पणस आबे तोरां अशें खुबशे आसता बाजारांत सो आमी गेली जाल्यार चडशी सकाळचे समज जर खंय खंयचो बाजाराक वचपा आसल्या चडशे आमी केपें बाजारान वतात सो ह्या दिसांक पावसा पयली चडसो बाजार आसता तो मातसो चड भरता किद्याक पावसांक आमकां स्टॉक करपा लागून कितें अशें मिरसांगो मागीर आनी कितें अशें आमटाण सोलां अशें जाय पडटा ताका लागून आमी चडशी सकाळ फुडें अशे केपें बाजारान वतात थंय अशे बाजारान चडशी खूब गर्दी आसता सकाळच्या टायमार किद्याक तो दनपार म्हणल्यार सोंपता सो थंय बायक पार्क करपाक बी खूब जागो आसना सो ताका लागून आमी सकाळ फुडें मातशे बेगीन वतात ते बाजारां वतगीर एक बायक पार्क करतात तेंच सगळ्याक भोंवतात हे दिसान गर्मी म्हळ्यार वत खूब लागता ताका लागून मातशे स्काफ बी बांदून अशें करून आमी वतात सो थंय गेले म्हणटगीर मागीर मिरसांगो अशें विचारतात बायलो केन्ना केन्ना अशे वांटपण केले म्हणटगीर कमी करून बी दितात नाजाल्यार आमी मागीर त्याच रेटीन घेतात कित्याक ती इतले पयसल्यान ती घेवन येतात ते इतले त्रास करून ते पिकयतात करतात मागीर ते इतले करून ते मागीर घेवन येतात मागीर अशे खूब अशे कितें थंय केन्ना केन्ना मदीं मदीं अशे कपडे बी घेवन येतात विकपाक ते कपडे बरे आसतात ताकाय बी लागून खूब गर्दी आसतात क्रिश्चन लोक बी अशे चडशे लोक अशे कपडे घेवन ते सेटीन मटेरियल नॅट मटेरियल अशें खूब आसता आनी त्यो म्हणटात की अशे बाजारान चडशे अशे सवाय मेळटा एज पर कंपेर टू अशे शॉपांनी घेतले जाल्यार तें म्हारग पडटा ताका लागून म्हाकाय बी अशें हांव कितें अशें शिवपाक बी आसल्यार थंय घेता सो ते एक सवाय पडटा मागीर अशी पावसा खातीर चपलां ना अशी झाड झाडां बी अशी ती बी आसतात थंय ती बी जाय जाल्यार आमी आमकां जाय जाल्यार घेतात तो एक केपेंचो बाजार सकाळचो आमकां करपा आसल्यार आनी समज जर सांचो बी आमकां बाजार सकाळचे वचपाक समज जर थंय टायम मेळुना जाल्यार आमी सावड्डे वतात सावड्डेचो बाजार आसता तो फुल डे आसता थंय बी अशेच केपें भशेन थंय बी तशे येतात आतां थंय कितें केला पयलीं ते मार्केट अशे पयलीं घेवन बसपाक दिनाशिल्ले आतां अशें बसतात सायडींतल्यान बी ते घेवन बसतात फ्रूट्स आसतात थंय ती बी आसतात आनी अशे वेजिटेबल बी तेय बी अशे भायर घेवन बसतात तेय बी अशे बेश्टें समज जर हाडपाक गेले जाल्यार तें म्हारग पडटा पूण अशे आयताराक बी समज घेतले जाल्यार अशे शंबरान अशे आमके किलो बी अशे करून तें दितात ताका लागून अशें घेतले जाल्यार बऱ्याक पडटा आनी आयताराक अशे कितें कितें येता अशे वेगवेगळे ते घेवपाक बऱ्या बरें पडटा सो ताका लागून आमी आयताराक चडसो गेलीं जाल्यार बाजार बी केले जाल्यार कॅप्यां ना तर सावड्ड्यां चडशें अशें आमी वता आनी बाजार करता